मेरे जीवन में ऐसे बहुत सारे परिस्थिति आई है जहाँ पर मुझे एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ा उसमें से मैं एक आपको बताती हूँ जहाँ पर मुझे एक अति कठिन निर्णय लेना पड़ा था जब मैं अपनी मतलब जो टेन्थ की एग्ज़ैम मैंने खत्म की थी तब मैंने किस लाइन में मैं जाना चाहूँ अपनी मतलब आगे के जो पाठ है मैं और किसमें पढ़ूँ और मुझे निर्णय लेने में बहुत दिक्कत आई थी तब मैंने ही क्या किया था मैंने अपने जो बड़े है मेरे से जो बड़े है मुझे जो चाहिए था जो वो फिर जो लोग उसी लाइन से गए है मैंने उनसे कुछ सलाह ली उनसे बातें की वो कैसे किए थे उन्होंने इस समय को कैसे हैंडल किए थे वो थोड़ा मैं उनसे पूछी थी और मैंने खुद को क्या अच्छा लगता है मैं किस चीज़ से ज़्यादा अच्छी हूँ ये मैंने अपने आप पर मैंने थोड़ा अवसर की थी ऐसे ही मैं अपनी महत्वपूर्ण निर्णय ली थी